मस्तु मस्तु तव्हां ॿुधायो हा बस अॼु चक्कर हणां ई पयो कीअं कीअं रखिया अथव फल तव्हां सूफ़ कीअं ॾिनव अढाई सौ किलो अरे छा ॻाल्हियूं था कयो असां रोटी खाऊं या फल खाऊं छा कयूं हो बि अढाई सौ अढाई सौ समुझो था छा ॻाल्हियूं था कयो हीअं थोरी थींदो आहे थोरा घटि करे ॾियो अढाई सौ घणा अच्छा अंब कीअं ॾिनव भला सौ वीह रुपिया तव्हां पंहिंजा अघु था हणो छा सौ वीह जाम आहिनि ईअं ईअं थोरी थींदो आहे हाणे तव्हांजो भरोसो पोइ बि सूफ़ु कीअं ऐं ॿिया ॿुधायो केला टीह रुपिया डज़न अच्छा भला हिकु कमु करियो हा ॿुधो ॿुधो हिकु कमु कयो थोरा थोरा अघु घटि कयो मां सूफ़ ठाहे रखोसि ॿ किलो सूफ़ ॿ डज़न केला ऐं ॿ किलो अंब छो न करे सघंदव भाउ छा भला ॿियो ॿुधायो राजन अंब बि खाऊं पहिरीं ॻाल्हि ऐं ॿी ॻाल्हि सूफ़नि जी जेकी तव्हां मूंखे ॿुधायव था न ठीकु आहे पर मां हेॾो ॾींदोमांव न थोरो घटि कयो ऐं ॿिया कहिड़ा कहिड़ा आहिनि हो ॿुधायो ठीकु आहे हो अलॻि कयोसि ॿ किलो उहे उहे अलॻि कयोसि हा बसि ठीकु आहे इहे अलॻि करे रखोसि मां अचांव थो थोरी देरि में पोइ खणणु घणे ॾिनव हो

ठीकु आहे पाउ अलॻि करे रखोसि पाउ अलॻि करे रखोसि उहो बि ठीकु आहे हले तव्हां अलॻि करे रखोसि मां अचांव थो थोरी देरि में हरी ओम हरी ओम